हमर क्षेत्रके जे निर्वाचित अधिकारी छथिन जे यहाँसे जीतिके जाइ छथिन विधानसभा यहाँके बारेमे अपन गामघरके बारेमे अपन क्षेत्रके बारेमे वहाँ अपन बात रखै छथिन कि हमरा क्षेत्रमे जे छै रोड नहि छै नाला नहि छै या कोइ भवन नहि छै ईसब बनबैके लिए तऽ वहाँ फेर अपन बात रखै छथिन रखलाके बाद जे छै वहाँ पास होबै छै पास होलाके बाद कि कहै छै फेर अपन क्षेत्रमे आबै छै क्षेत्रमे अएलाके बाद कि कहै छै यहाँ रोड बनै छै नाला बनै छै तरह तरहके काम होबै छै काम होलाके बाद अपन क्षेत्रके फेर विकास करै छथिन विकास होलाके बाद जे छथिन यहाँके जे हमर क्षेत्रके निर्वाचित अधिकारी अपन जनताके जतेक समस्या होबै छै समस्याके वहाँ रखै छथिन आओर ओकर सबके बारेमे जानकारी मिलै छै अपन क्षेत्रके बारेमे बहुत सारा जेना कि हुनकर क्षेत्रमे जानकारी मिलै छै जेना कि गरीब गुरिया छै ककरो घर नहि छै जेना कि भेलै ककरो बेटीके शादी नहि भै रहल छै आओर ककरो कि कहै छै बेटा बेटी घर से भगै देलकै हँ वृद्धा आश्रम भेजि देलकै हँ तऽ ओहन ओहन काम करै छथिन जतना किछु अपन गामघरके जतेक छथिन वृद्धा वृद्धा आदमी जेनाकि गेलखिन वृद्धा आश्रम तऽ वहाँ कि कहाँ हुनका मिलैवला छै नहि मिलैवला छै ई या जाइवला छथिन कि नहि जाइवला छथिन ईसबके लैके काम करै छथिन आओर जतेक वहाँ विधानसभामे जतेक बात होबै छै अपन गामघरके या हुनकर क्षेत्रवला सब बात रखै छथिन ओ चाहै छथिन कि जे इएह क्षेत्रके हमे छिए हमरा लोक चुनलकै हँ विधायक बनेलकै हँ संसद बनेलकै हँ निर्वाचित अधिकारी हम भेलिए तऽ हम अपन क्षेत्रके जे छै विकास केनाइ हमरा जरूरी छै अपन क्षेत्रके विकासके लिए ओ बहुत किछु करै छथिन आओर अपन क्षेत्रमे रोड नाला नाली जे जहाँ होइ छै बनबै छथिन आओर अपन जे छै हुनकर क्षेत्रके आदमी हुनका सभके विकासके लिए काम करै छथिन